کھانا پکانا یہ صرف خواتین کا کام نہیں ہے مرد حضرات کو بھی کھانا پکانا چاہیے عام طور سے جو مرد حضرات کھانا پکانا نہیں جانتے ہیں یا گھر پر کھانا نہیں بناتے ہیں جب وہ باہر کہیں جاب کرنے جاتے ہیں یا کہیں اور دوسری جگہ شفٹ ہوتے ہیں تو کھانا نہ بنانے کی وجہ سے ان کو بہت ساری پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور ہوٹلس کے کھانے ہمیشہ کھانے پڑتے ہیں اس طریقے سے ان کی جسم میں اندر بہت ساری کمزوریاں پیدا ہوتی ہیں اور بیماری ہوں بیمار ہونے کے چانسز زیادہ بڑھ جاتے ہیں اس لیے مجھے لگتا ہے کہ مرد حضرات کو بھی کھانا پکانا آنا چاہیے اور ضرور پکانا چاہیے اور یہ کام صرف خواتین کا نہیں بلکہ مرد حضرات کا بھی ہے